जी हाँ मैं अपने कॉलेज में ड्राइंग सीखी हूँ क्योंकि हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे और हम लोगों को ड्राइंग सिखाई जाती थी इन बारह तक हम लोगों को ड्राइंग सिखाई गई और बारह तक हम ड्राइंग से किए हैं सब्जेक्ट था मेरा ड्राइंग और हम लोगों का जो विद्यालय था वो सरकारी विद्यालय था सरकार की तरफ से सारे टीचर आते थे और सिखाते थे हम लोगों को ड्राइंग और हाँ ड्राइंग के लिए ये कोर्स है बॉम्बे आर्ट का जो किया जाता है और मैंने भी किया है बॉम्बे आर्ट का कोर्स जो कोई सीखना चाहता है तो बॉम्बे आर्ट का कोर्स कर लेगा यदि बॉम्बे आर्ट का कोर्स कर लेंगे तो कोई जॉब सरकारी हो या प्राइवेट में हो तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और यदि आप सरकारी जॉब मिला भी नहीं तो यदि आप ख़ुद का अपना दुकान खोल कर बैठ जाएंगे या दुकान या सिनरी अच्छी अच्छी बना कर बेचेंगे तो उससे आपको ज़्यादा प्राफिट होगा अच्छा फायदा होगा आपको